साढ़े भारत बिच्च बड़ा दाल फुलका चलदा अदे अस मिकी बी दाल फुलका गै शैल लगदा मिकी बाह्रै दियां रुट्टियां नेईं शैल लगदियां हैन जेह्दे बिच्च बाह्रै दी रुट्टियै च बड़े मसाले होंदे घरै दी रुट्टी बड़ी मतलब सुआदली साढ़े शरीर आस्तै बी बड़ी स्हेई रौंह्दी बाह्रै दी रुट्टी असेंई बमार करदी फैटस होंदे मतलब मुट्टे होना होंदा अदे जेह्की घरै दी रुट्टी होंदी ओह्दे कन्नै अस इयां मतलब तंदरुस्त रौह्नें तंदरुस्त रोह्नें नुआड़े कन्नै अस ते मतलब ठीक बी रौह्ने बमारियां बी किश नी लगदियां हैन बमारियां बी किश नी लगदियां हैन घरै दी रुट्टी दा सुआद होंदी कन्नै बाह्रै दी रुट्टियै बी इन्ना सुआद नी होंदा जिन्ना घरै दी रुट्टियै गी होंदा अदे असें मतलब असें घरै दी रुट्टी गै खानी चाहिदी बाह्रै दी रुट्टी नेईं खानी चाहिदी घरै दी रुट्टी मतलब साढ़े शरीर आस्तै बी ठीक रौंह्दी जेह्की बाह्रै दी रुट्टी साढ़े शरीर आस्तै ठीक नेईं रौंह्दी ऐ एह् मतलब जेह्की बाह्रै दी रुट्टी होंदी ओह् असेंगी बड़ा नकसान करदी जेह्की घरै दी रुट्टी होंदी ओह् मतलब असेंई इ'यां मतलब ठीक रखदी अगर किश बमार कोई बमार होई गेआ जियां अदे उब्बली दी डॉक्टर बी उब्बली रुट्टी गल्ला आखदे खाने गी उब्बली दी रुट्टी गै खाओ बाह्रै दी नेईं खाओ क्योंकि बाह्रै दी रुट्टियै कन्नै अस बमार होई सकने अज्जकले दे बच्चे घरै दी रुट्टी नेईं खंदे बाह्रै दी रुट्टी खंदे घरै दी रुट्टी खाने गल्ला आखना होऐ ते रोन लगी पौंदे आखदे असें नेईं खानी ऐ बाह्रै दी रुट्टी खानी अदे बाह्रे दा गै खाना पसंद ऐ बाह्रै दी गै खाना चांह्दे अगर उ'नेंई किश आखना होऐ अग्गुआं रोन लगी पौंदे जां किश मतलब बमा फ्ही बमार होंदे बमार असेंई मतलब घरै दी गै खानी चाहिदी होर बाह्रै दी नेईं खानी चाहिदी तां गै अज्जकल लोकें गी बड़ियां बमारियां लगा दियां पैह्लें लोकें गी नेईं लगदियां हां कि ओह् घरै दी रुट्टी खंदे हे अज्जकल तां लगदियां क्योंकि ओह् घरै दी रुट्टी छुड़ियै बाह्रै दी रुट्टी खंदे घरै दी रुट्टी असें घरै दी रुट्टी खानी चाहिदी बाह्रै दी रुट्टी नेईं खानी चाहिदी जेह्दे कन्नै अस स्वस्थ रौह्चै